ہیلو سر آپ کی آواز سر آپ کیا اسمارٹ فرنیچر سے بات کر رہے ہیں مجھے فرنیچر چاہیے آپ کے پاس کیا کیا ملتا ہے مجھ کو اولڈ فرنیچر چاہیے سر کیا کیا ملے گا سر آپ کے پاس مجھ کو المیراہ چاہیے بیڈ چاہیے سرکتنے تک میں ملے گا اور کے کیسا کس لکڑی میں ملے گا کس ٹائپ میں ملے گا آپ بتا سکتے ہیں بیڈ کے ریٹ بتائیں گے سر اچھا اور سنگاردان کتنے تک کا ہوگا سر یہ بتائیں گے ڈریسنگ ڈریسنگ کتنے تک میں ہوگی کرسی کرسی اور یہ سب چیز ڈائننگ ٹیبل بھی ملتا ہے آپ کے پاس یا نہیں ڈائننگ ٹیبل ملتا ہے آپ کے پاس وہ کس ریٹ میں ہوگا سر چلیے ٹھیک ہے میں آپ کی شاپ پر آتا ہوں آپ ڈلیور بھی کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے